سب سے پہلے اردو ہماری دوسری زبان ہیں اردو بہت ہی پیاری اور میٹھی زبان ہوتی ہیں اردو کو سیکھنے کے لیے زیادہ تر لوگوں کو دقتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہیں کیونکہ اردو ہر مسجد اور مدارس میں پڑھائے جانے والی کتابیں ہیں جس سے کہ لوگوں کو سیکھنے میں کافی مدد پہنچتی ہیں آج کے زمانے میں اردو گھر کے سبھی لوگ بول لیتے ہیں اردو ایک ایسی بھاشا ہیں جس میں سبھی کتابوں سے کچھ نہ کچھ الفاظ لیا گیا ہیں اور اسی کو ملا کر ایک اردو بھاشا کا نرمان کیا گیا ہیں اس اردو سے پڑھنے میں کوئی پریشانیوں کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑتا ہیں اور اردو سب سے پیاری زبان مانی جاتی ہیں اس اردو کے ذریعہ ہی لوگ ہر اسٹیسن پہ یا کہیں اور جا کر کے لوگوں کو پڑھنے میں یا پھر سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہیں اس اردو کو سیکھنے کے لیے لوگ زیادہ تر مسجد اور مدرسوں کا پڑھنے کے لیے جایا کرتے ہیں وہیں اس کی سب سے ادھک پڑھائی جانے والی کتابیں ہیں اور اور مسلمان اس کو خاص طور سے اردو پڑھنے کے لیے سیکھتے ہیں تاکہ اس کے جیون میں اردو سے وہ ونچت نہیں رہ سکے اور مسلمان قوم اس سے پڑھنے سے بھی آگے بڑھ سکتا ہیں

اس میں سماج کا بھی بھلائی ہوتی ہیں اور سماج کے ہر ایک لوگ اردو پڑھنے کے لیے سیکھ جاتے ہیں جس سے کہ کسی بھی قوم کو سمجھنے میں زیادہ دقت نہیں ہوتی ہیں مسلمان کے ساتھ ساتھ ہندو بھائیوں بھی اردو بھاشا پڑھنے کے لیے سیکھ جاتے ہیں اور بول پاتے ہیں اور اس سے ہمارے گاؤں کا وکاس ہوتا ہے